हम एक हथौड़ा किनले रहियै बजारसँ ओ हमरा बहुत सस्तामे देलक लेकिन ओकर खराबी ई यऽ कि बहुत दू तीन बार मारलऽ ने उ टूटि गेल